नमस्कार बन प्लस जी वन प्लस मोबाईल चाहिये आपको तो क्या स्पेसिफिकेशन है क्या क्या चाहिये आपको उसमें वेराइटी में हाँ वो कितने तक का चाहिये आपको कितने रुपये तक का अच्छा अच्छा और

हाँ हाँ हाँ जी जी जी

हाँ ई एम आई फाइनैन्स भी हो जायेगा मलब ई एम आई भी बंजे बन जायेगी और आप मान लो कुछ पैसे जमा करके लेते हैं तो भी आपका कर देंगे काम वो आपके ऊपर है हाँ पच्चीस हजार पच्चीस के भी अलग अलग वेरायटी के आपको मोबाईल मिल जायेंगे

उसकी हाँ दो हजार या डेढ़ हजार के समथिंग बन जायेगी आपकी किश्त एक वो हो सकता है छ महीने तक की या तीन महीने तक की बनवा देंगे अब हम वारंटी आएगी उसकी हाँ इस साल का है

जी सुबह मोबाईल सौ पर

हाँ हाँ ठीक बता देंगे